हॅलो हॅलो मम्मा हलो हलो मम्मा येताना न्हू तूं आयज कितल्याक येतली घरा बेगीन येतली आनी ये वय म्हाजो आताच जालो आनी तूं मातशी बेगीन सुट्टा आल्या न्हू म्हाका न्हू सुरसुरी हाड ओके आनी म्हाका न्हू दोन दोन न्हू विस्तीत हाड हांवें तुका ते दिसा त्या चेडवान घातिल्लो तो दाखयल्लो पळय माच्चो हात कापो आनी माश्शी तेका बरी बॉर्डर आशिल्ली पळय कलरान तसलो म्हाका न्हू मागीर ना ना ना तें वडाच्या फाटल्यान पळय आनी एक काय बरें दुकान आसा पळय थंय न्हू विस्तिदां बरीं मेळटा आमी थंय या न्हू थंय विस्तीद आनी सायडीक ताच्या कुशीन ताच्या कुशिकूत ताच्या कुशिकूत फोग आसा न्हू ताज्या कुशीक फोगाचत ह्ये आसा न्हू दुकान आसा न्हू ताज्या सायडीक म्हाका जमिनीचक्र आनी सुरसुऱ्यो जाय पावस पावस त्या फावटी तेंच्यानी चडूत त्या दुसऱ्या भुरग्यांनी लायल्लो म्हाका लावंकूच दिवंकना आं ओके तुयें ड्रॅस घेतला खय न्हू तूं येतास्ताना न्हू थंयच्यान आड तो सुरसुरी आड ह्ये हाड तर चड हाडनाका थोडीत हाड म्हाका न्हू सुरसुरी आनी जमिनीचक्र चड जाय आनी किदें आनी आनी काय ना माई आमी करतली न्ही हे घरान रंग रंग कसले हांव घलतले

हय हांवें आं ओके हां ओके ओके ना ना राव राव राव हांवें न्हू सग् सगळो होमवर्क केलो माजो सिर्फ न्हू मॅ् मॅच्च करपाचो उल्ला हांव न्हू मागीर आमी बसून ये तेत तेत गणीत बद्दलूत म्हणटालें हांव तुका तूं येवन द्युवन आमी मागीर करता म्हुणून म्हाका कायच समजना तितुनलें आं ओके तर म्हाका फक्त सुरसुरीत आवडटा म्हाका सुरसुरीत जाय आनी म्हाका दोन ड्रॅस हांवें सांगिल्ले ते प्रमाणेत जाय आनी तूं कितल्याक येतली म्हाका सांग कितल्याक घरांतल्यान भायर सरू आं ओके तर मागी मेळया ओके चल टाटा